आंथ' गेलेमुफोरखौ नायनोबो मोजां मोनो आरो गेलेनोबो मोजां मोनो इन्टारेस्ट मोनो आरो मालाय गेलेनायखौ नायनानैबो इन्टारेस्ट मोनो आरो गाव गेलेब्लाबो इन्टारेस्ट मोनो आं गेलेबाबो इन्टारेस मोनो आरो मालाय गेलेनायखौ नायोब्लाबो मोजां मोनो आरो आं गेलेनाय आं गेलेनानैबो आं मोजां मोनो बिदिनो गेलेनाय गेलेनायफोरखौ नायनानै मोजां मोनो आरो

मालायनि गेलेनायखौबो मोजां मोनो आरो आं गेलेनानैबो आं मोजां मोनो इन्टारेस्ट मोजां मोनो आरो मालाय गेलेनायखौ नायनानै मालाय गेलेनायखौ नायनो इन्टारेस्ट मोजां मोनो नायनो इन्टारेस्ट मोनो आरो